यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षित लोग ही अच्छे से पेश आते हैं शिक्षा और संस्कार दोनों अलग अलग है एक शिक्षित व्यक्ति ही भी असंस्कारी हो सकते हैं और एक अशिक्षित व्यक्ति भी संस्कारी हो सकते हैं यह पारिवारिक वातावरण आव भाव परिवेश इस पर निर्भर करता है जो हम अपने बच्चे को किस तरह का भरण पोषण लालन पालन कर रहें हैं किस तरह का संस्कार दे रहें हैं अगर शिक्षित लोग ही अच्छे से पेश आते हैं अगर आते तो हम लोग जानवर भो को भी पालतू बना लेते हैं कुत्ते बिल्लियाँ भी हम लोग पालते हैं और उसको भी अपनी भाषाओं में ढाल लेते हैं और अक्सर देखा जाता है जो कुत्ते को जो जानवर है जिसमें विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है समझ बूझ नहीं है उसको हम अपने परिवेश में ढालते ढालते अपनी अनुकूल बना लेते हैं और वह भी हमारी भाषाओं को लगभग सीख जाता है अगर सीख न जाता तो कुत्ते को हम नाम ले कर टॉमी या कुछ कुछ जो नाम लोग रखते हैं उस नाम से अगर उसको बुलाते हैं वह आ जाता है अगर उसे पुचकारते हैं तो वह गोदी में सो जहाँ तक देखे हैं देखने का मौका मिला है जो वह कुत्ते वह बिल्ली जो होते हैं जिसको लोग पालते हैं वह गोदी में भी सो जाते हैं तो यह कहीं आवश्यक नहीं है जो एक शिक्षित लोग ही अच्छे से पेश आएंगे और जो अशिक्षित हैं वह अच्छे से पेश नहीं आएँ हैं यह पारिवारिक बातावरण आव भाव लोकेलिटी का प्रभाव यह सबसे संस्कार का संस्कार का निर्माण होता है और परिवार की अहम भूमिका है जे अपने बच्चों को किस तरह का संस्कार दें जो शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार संयुक्त है तब तो शिक्षित शिक्षा शिक्षा है अन्यथा उस शिक्षा का कहीं कोई औचित्य नहीं है जिस संस शिक्षा के साथ संस्कार युक्त न रहे तो वो फिर शिक्षा का चर्मोत्कर्ष नहीं हो सकता है जीवन जिन जिन के लिए वो शिक्षा सिर्फ जीवीकोपार्जन तक ही सीमित रह सकती है और जिस शिक्षा से समाज या परिवार के अलावा समाज को लाभ न हो तो फिर जो शिक्षा जो है निजी शिक्षा स्वार्थ की शिक्षा बस रह जाती है और इसलिए आवश्यक है कि परिवार के लोग बच्चों में अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें हाँ शिक्षा अशिक्षित भी होगा शिक्षा का स्तर कम भी होगा उसमें अगर संस्कार अच्छे होंगे तो वह अपनी मर्यादाओं को का निर्वाहन निर्वहन सम सम्यक रूप से कर पाएगा और अगर एक शिक्षित भी हैं और अच्छे संस्कार नहीं हैं तो अपनी ज जी जीवन यापन तो अच्छे से निभा पाएगा लेकिन उसके ऊपर जो सामाजिक पारिवारिक जो दायित्व हैं जिसका निर्वाह उसे करना चाहिए वह वह निर्वाह करने में वह असफल माना जाएगा इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना अति आवश्यक होता है जिसके लिए परिवार की सबसे हम भूमिका होती है उसके माता पिता उसके दादा दादी या उसके चाचा चाची चाचा चाची तो अब रहे ही नहीं क्योंकि संयुक्त परिवार तो अब है ही नहीं कहीं अभी एकल परिवार हो गया है जिसमें पिता और माँ के अलावे इसके अलावे तो कोई होते ही नहीं हैं अब तो दादा दादी भी ही नहीं के बराबर हैं और जिस परिवार में अगर हैं तो यह उससे जो बड़े हैं उस वह निश्चित रूप से अपने बच्चो में अच्छे से संस्कार देने का प्रयास करें और इसलिए यह आवश्यक नहीं है जो जो शिक्षित होंगे वही केवल अच्छे से पेश आएंगे या कहीं कोई आवश्यक नहीं है अशिक्षित लोग भी अच्छे से पेश आ सकते हैं और आते ही हैं क्योंकि संस्कार अच्छा होना चाहिए एक पढ़ा लिखा भी व्यक्ति भी जो परिवार का दायित्व है सामाजिक जो दायित्व है उसको निर्वाह करने में चूक जाता है संस्कार के अभाव में पारिवारिक जो संस्कृत क्योंकि वह संस्कृति संस्कार से युक्त नहीं रहने के कारण अपने सम कर्तव्यों का सम्यक निर्वाह नहीं कर पाता और एक अशिक्षित व्यक्ति भी अगर संस्कारवान हैं तो अपने कर्तव्यों का सामाजिक जो दायित्व हैं उनका निर्वाह अच्छे से कर पाता है और हम तो हम लोग अक्सर देखते हैं जो पशु पक्षी भी जो जानवर हैं उन्हें भी लोग अब संस्कार के वशीभूत केवल प संस्कार के बल पर उसे अपने वशीभूत बना लेते हैं अपने अनुकूल ढाल लेते हैं उसको भी प्यार से बुला नाम ले के बुलाते हैं तो वह हमारी बातों भाषाओं को समझ लेता है हमारे पास चला आता है अगर हम उसे प्यार दुलार करते हैं तो वह भी पुचकारते हैं तो वही गोदी तक में बैठ जाता है इसलिए इन सबको बातों को देखने के बाद यह निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो शिक्षा और संस्कार दो अलग अलग चीज़ हैं यह कहीं कतई आवश्यक नहीं है जो एक शिक्षक व्यक्ति अच्छे से से पेश आए और जो अशिक्षत हैं वह अच्छे से न पेश आएँ जिसके पास संस्कार है चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो वह अच्छे से पेश आएंगे ही अगर एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षित हैं और उनके पास अच्छे संस्कार नहीं हैं तो वह भी अच्छे से पेश नहीं आएंगे और अगर एक अशिक्षित व्यक्ति हैं अगर संस्कार अच्छे हैं तो वह अच्छे से पेश आएंगे और वह जी शिक्षित व्यक्ति जीवन स्तर उनका निश्चित रूप से ऊँचा होगा क्योंकि शिक्षा के बल पर ही अच्छी शिक्षा के बल पर अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी रसूख होगा अच्छा पैसा मिलेगा जिससे जीवन यापन क्योंकि आर्थिक दौर है जीवन यापन का स्तर ऊँचा होगा लेकिन जीवन यापन के साथ साथ और जो भी जीवन यापन के अलावा जो दायित्व उनके ऊपर है एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार कर्तब्य सगे सम्बंधियों के साथ व्यवहार विचार वह अगर संस्कार नहीं है तो फिर इन दायित्वों का निर्वाह करने में वह अक्सर सफल नहीं हो पाएंगे बनिश्वत एक अशिक्षित व्यक्ति जिनकी जो अशिक्षि शिक्षा का स्तर कम है अशिक्षित हैं भी हैं लेकिन संस्कार अगर अच्छे हैं तो जीवन यापन भले ही उनका स्तर नीचा होगा लेकिन पारिवारिक सामाजिक जो दायित्व है उन उसको वह अच्छे से निभा सकेंगे समाज में शिक्षित व्यक्ति जो असंस्कारी हैं शिक्षित हैं पर असंस्कारी हैं उनके बनिश्वत इन समाज में इनकी प्रतिष्ठा अधिक होगी जो अशिक्षित रहने के बावजूद भी संस्कारी हैं इनका रसूख समाज में इनका प्रभाव इनका लगाव अच्छा माना जाता है इसलिए निश्चित रूप से यह माना जाता है माना जा सकता है जो एक शिक्षित व्यक्ति अगर असंस्कारी है तो वह अच्छे से पेश नहीं आएंगे और एक अशिक्षित व्यक्ति जो संस जो अशिक्षित हैं पर संस्कारी हैं वह अच्छे से पेश आएंगे यह निश्चित रूप से सत्य है